हलो हां हां जी ॻाल्हायां पियो राधे श्याम आइस्क्रीम जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

मिली वेंदी मिली वेंदी दादा मिली वेंदी मिली वेंदी दादा ऐं न जी जी जी

जी उनखां सवाइ वेनीला आहे अगरि तव्हांखे प्लेन में खपंदी हुजे काजू साफ़्ट आहे अंजीर फ़्लेवर आहे जी जी जी जी जी हा जी जी जी जी जी मां तव्हांखे ऐं हिक ॿी ॿी वैराइटी नयी आई आहे केसर पिस्ता असां वटि ॾाढी सुठी आहे अगरि तव्हां त महिमाननि खे सर्व कंदा न त तव्हां हिक दफ़ो ट्राय कयो तव्हांखे मजो ईंदो हा हिनमें तव्हां छा आहे त महिमाननि खे मजो ईंदो नयों फ़्लेवर आयो आहे हीअंर जी जी जी जी जी जी जी राधे श्याम जो त छा आहे नालो ई असांजो नाले सां ही हलंदी आहे आइस्क्रीम तव्हांजी ॻाल्हि जी जी जी जी जी जी जी शइ शइ जे बारे में तव्हांखे कुझु कंप्लेन न ईंदी त शइ जे बारे में तव्हांखे चवणो ई न पवंदो जी जी चारि फ़्लेवर तव्हांखे मोकलियां थो या त बब्बू ईंदो तव्हांजो जी जी ही त जी जी जी जी जी जी जी जी जी त तव्हांजा पैसा सम्झी वठो तव्हांजा थिया यारहं सौ रुपिया थी विया तव्हांजा जी जी जी जी कंसेशन करे ॾींदुमि हूंअ तव्हांजा तेरहं सौ असी रुपिया जी जी तव्हांजा तव्हांजा इहो जेको आहिनि न बारहं सौ असी रुपिया थींदा आहिनि तव्हांखे इहो अघि तव्हांजो इहो वधारे इहो जेको वठो पिया सॼो नयो नई नई जे को आइस्क्रीम आहे उनजो छा आहे हीअंर ऑफर पियो हले त इनजा तेरहं सौ असी जे बदिले बारहं सौ असी तव्हांजा थिया हिनमां भई अस्सी रुपिया कटे थो ॾियां बारहं सौ रुपिया तव्हां मोकिलाइजो ऐं तव्हांजे बब्बू खे मोकिलाइजो तव्हां खाईंदा आइस्क्रीम तव्हांखे मजो ईंदो बसि मां अधि कलाकु में रेडी करे विझा थो तव्हां भले पैक करे हा अधि कलाकु में मां तव्हांजो पैंकिंग थी वेंदी भले तव्हां मोकिले विझो बब्बूअ खे हां जी हां जी धन्यवादु तव्हांजो बि तव्हां असांते भरोसो कयो पिया ऐं राधे श्याम आइस्क्रीम जो जेको बि तव्हां भरोसां तव्हां असां उनते कायम उनते रह रहंदासीं ऐं इहेई टेस्ट तव्हांखे ॾींदा रहंदासीं जी जी राधा स्वामी हलो राधा स्वामी ॾाढो सुठो तव्हां हां जी